पेंटिंग करने के लिए हम कपड़ा मंगाते हैं कॉस्मेट कपड़ा मंगाते हैं और उस पर पेन्सिल से डिजाइन बनाते हैं डिजाइन बना के उसको दो चार दो चार मिनट इधर बिछाने में टाइम लग जाता है उसको दो आदमी से पकड़ते हैं उसको पकड़ के अच्छा से बिछा लिए उसके बिछाने के बाद पेलिसिन से फिर सीधा लाइन खींचेंगे सीधा लाइन खींचने के बाद फिर उस पर डिजाइन बनाएंगे जो डिजाइन हमको अच्छा लगे वो डिजाइन बनाते हैं पेन्सिल से उसे डिजाइन बनाने में टाइम लगता है टाइम तो बहुत ही लगता है उस पर पेंटिंग करने में बहुत टाइम लगता है दो चार दिन अगर डबल बेड का है तो उसमें दो दो तीन दिन लग ही जाता है और बनाते बनाते मन भी ऊब जाता है उसमें पेंटिंग में और का पेंटिंग बना कलर मंगाने के लिए जो कलर आपको अच्छा लगे जहाँ एक कपड़ा पर कौन कलर हमको अच्छा लग रहा है उ उस कलर बाज़ार से मँगाइए और उसको अच्छा से मिलाइए उसमें फ्रेम रहता है दिया हुआ होगा कलर करने के लिए उसमें डालिए सब कलर अलग अलग करके डालिए और अलग अलग करके डालने के बाद उसको अच्छा से मिला के और ब्रस दिया हुआ रहता है उसमें ब्रस दिया हुआ रहता है ब्रस से इसको अच्छा से हल्का उसमें इससे मिलाके उसको अब फिर कपड़ा पर धीरे धीरे से लाइन के अंदर ही जैसे डिजाइन बनाना है नाई जब लाइन के बाहर डिजाइन कर दे तो फिर खराब हो जाएगा लाइन के अंदर ही उसको डिजाइन कन्न कलर करना है और कलर करते करते फिर अगर कहीं पर बाय दा वे अगर गलत हो गया तो फिर ऐसा वहाँ पर बना दीजिए जो हाँ अलग ही नहीं है एक दूसरे को जहाँ ये गलत हो गया है यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलाना पड़ता है वहाँ पर मिला दीजिएगा तो अच्छा लगेगा दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और उसको फ्रेम लगाने के बाद एक फ्रेम करने में लम्प सम लग जाता है दस बीस बीस बीस मिनट लग जाता है एक फ्रेम बनाने में उसको फिर सूखना पड़ता है फिर सूख जाता है उसके बाद फिर आगे फ्रेम लगाइए फ्रेम लगाने के बाद फिर उसको हटाएं फिर ऐसे ऐसे करके बारी बारी से दो तीन दिन बेल को बनाने में लग जाता है जैसे हाँ अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है जो कोई ढकने के लिए फ्रिज ढकने के लिए उस पर बना बनाते हैं तो उस पर भी बस ऐसे ही डिजाइन बनाइए जो डिजाइन बनाना है वो डिजाइन बनाएं और उस पर भी पेन्सिल से डिजाइन बनाएं और पैंटिंग करें उस पर कलर जो कलर अच्छा लगेगा आपको लाल रहे हरा है पीला है पिंक है जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस पर बनाएं और बनाने के बाद फिर जैसे आपको लगा के जो हाँ अपना जो चुन्नी हो गया चुन्नी पर भी ऐसा ही डिजाइनर चुन्नी अगर प्लेन है ना प्लेन चुन्नी है उसमें अगर लाल को कपड़ा उजला कपड़ा और उसमें लाल कर रखा है उस पर डिजाइन बनेगा तो बहुत ही पेंटिंग अच्छा लगेगा बहुत ही अच्छा लगता है उस पर और यही है जो थोरा टाइम लगता है लेकिन पेंटिंग बहुत ही अच्छा बनता है और पर्दा भी हम लोग बनाते हैं तो पर्दा में भी डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन बनाने के बाद फिर उसको अच्छा से कलर करते हैं कलर करने का फिर सुखा देते हैं सुखाने के बाद फिर हो गया मेरा पेंटिंग तैयार ही है यही और दो चार लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ बहुत ही अच्छा पेंटिंग है देखने के बाद बहोत ही अच्छा लगता है वो यही है और